हेलो गुड आफ्टरनून मैं राम यादव बोल रहा हूँ मेरे को आप वर्षा मैडम बोल रही है ना मेरे को ड डांस सीखना था तो आपके यहाँ क्या क्या डांस सिखाती हैं आप

तो मेरे को ब्रेक डांस होता है क्या आपके यहाँ ब्रेक डांस जो उसमें नहीं थे वो डांस करता है माइकल जैक्सन उस टाइप का डांस सीखना है मेरे को तो आपकी मतलब टाइमिंग क्या है

मोर्निंग मोर्निंग में वो आ सकता हूँ मैं मोर्निंग में

तो टाइमिंग टाइमिंग क्या रहेगी

अच्छा अच्छा ठीक है तो पाँच से छ तक ठीक रहेगा और फीस नहीं नहीं फ़ीस फ़ीस आप पना अपना दे दीजिए एड्रेस तो मैं आ जाऊँगा तो आपसे बात कर लूँगा आकर हूँ हूँ बताइए

अच्छा अच्छा ओके ओके तो मैं फ़ीस वीस वगेरह नहीं बता सकते हैं कितनी फ़ीस लगे

तो ओ जैसे मेरे साथ एक फ्रेंड भी है उसके भी ठीक है ना

ठीक है ठीक है ना जी जी ठीक ठीक है मैं आ जाऊँगा